हमसब घुमै लए तऽ जाइ छी बहुत जगह लेकिन होइए कि जाइ छी एहन जगह जहाँ कि सुविधा होइ तुरत एक गाड़ी पकड़ू आओर तुरत चलि गेलहुँ जेनाकि जाइ छियै हमसब अगले बगल गेलहुँ बस पकड़लहुँ एक दू घण्टा लागल चलि गेलहुँ तऽ खूब घुमलहुँ दोस्त सबके सङ्ग अलग अलग जगह गेलहुँ ऐतिहासिक जगह गेलहुँ पार्क गेलहुँ ओकर जगह जगहके खाना अथी करलहुँ टेस्ट करलहुँ कि एतुका खाना केहन छै उ केहन तरहसँ बनबै छै ओकर टेस्ट केहन छै हमर सबके जगह जगह जाइके उद्येश्य इएह रहै छै कि ओकर ओतुका भोजन देखलहुँ केहन रहैए ओकर बाद ओकर प्रकृति देखहुँ ओतुका जलवायु केहन रहैए कियाकि हमर सबके जलवायुसँ हटिकऽ जलवायु सब देखना चाही ओकर जलवायु अथी घुलि मिलिकऽ रहै सकै छियै अहाँ कि नहि नै होइए तऽ हमसब अपन दोस्त सबके सङ्ग चलि गेलहुँ बुलै कहीँ अगल बगल हटिकऽ जहाँ कि यूनिक रह यूनिक मतलब बुझि गेलहुँ तऽ यूनिक रहैए तऽ ओकर सबके सङ्गे गेलहुँ मित्रगणके साथ घुमि फिरि लेलहुँ फेरो आबि गेलहुँ साँझ तक अगर ओहन मोन नहिए दोस्त सबके विचार बनैए तऽ हमसब चलि जाइ छी बोलबम बोलबम गेलहुँ तऽ केना गेलहुँ तऽ हमसब एतैसँ कोनो सवारी पकड़लहुँ बससँ तऽ यहाँसँ गेलहुँ सुल्तानगञ्ज सुल्तानगञ्ज सँ गंगा स्नान करै छियै गंगा स्नान करलाके बाद एगो सङ्कल्प लेल जाइ छै कि अहाँ नहि रुकतै नहि वहांँ छै बहुत तरहके छै डाक बम जाइ सकै छियै अहाँ पैदल जाइ सकै छियै चौबीस घण्टाके अन्दर पहुँच सकै छियै ई जे छै वहाँ सङ्कल्प ई राखल जाइ छै कि अहाँ कांवर जे उठेबै ने तऽ उ कांवर जमीनपर नहि रखना चाही अहाँ दोसर जगह राखू लेकिन जमीनपर उ कांवर भोले बोल बोलबममे भोले मन्दिरमे डायरेक्ट उ कांवर राखल जाइ छै तऽ हमसब गेलहुँ पैदले जाइ छियै अक्सर गाड़ीसँ तऽ नहि जाय छियै उतना पैदल जाय छी तऽ दोस्त सबके सङ्ग रहै छी तऽ पैदल जाइ छी ओकरा कष्ट ई रहै यऽ पैदल जाइ छी तऽ तीन चारि दिन लागि जाइए पैदल तऽ कठिनाइ तऽ नहि हय यऽ कियाकि सरकार द्वारा बहुत अभी दए देलक यऽ जगह जगह अहाँके पानि देत जूस देत फल फूल देत खाइ लऽ जे नशाके आदी रहै यऽ ओकरा भोला बाबाके प्रसाद देत लेकिन ई रहैए कि सब अपन धुनमे जाइए भोला बाबा के नाम लए लए लए लए जाइते रहैए जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ कहैत कांवर रातिमे निकलै छी एतेसँ तऽ एकदिन रातिमे रुकलहुँ अपन शरीरके हिसाबसँ चलिते रहै छी अगर शरीर अहाँके विश्राम माङ्गत तऽ अहाँके विश्राम शरीरके दैये पड़त दू तीन दिन लागि जाइए पैदल पयर तयर देखै छी दर्द करै लागैए तऽ रातिमे रूकि जाइ छी वहीँ आश्रम सब बनल रहै छै भोजनालय भारत सरकार द्वारा तऽ वहीँ खयलहुँ पिलहुँ सुतलहुँ आराम करलहुँ फेरो भोरे स्नान उस्न्नान करिकऽ कांवर लए कऽ चलि गेलहुँ इएह सब